میرا پہلا پرو پروڈکٹ چھوٹا موبائل فون جو میں نے دو ہزار چار میں لیا تھا اس وقت موبائل فون ہونا بہت ہی بڑی بات ہوا کرتی تھی وہ وقت میں جب میں نے موبائل فون لیا تھا نوکیا این سیونٹی تھری اس کے اندر جاوا رن کرتا تھا اس وقت لوگوں کے پاس گھر پہ ایک فون ہوا کرتا تھا اس زمانے میں میں نے نوکیا این سیونٹی تھری لی جب میں نے لیا تو میرے محلوں میں بہت سی باتیں یہ ہوئی کہ اتنی کم عمر میں اس لڑکے نے اتنا مہنگا فون لے لیا ہے یہ کیا بات ہوئی اس کی وجہ سے میرے ساتھ محلے کے دوسرے بچے رہنا چھوڑ دیے تھے کیونکہ سب کو لگتا تھا موبائل کی وجہ سے سب کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا بٹ میں اس سب پر دھیان نہیں دیا وہ لمحہ میرے لیے بہت ہی خوشی کا وا لمحہ تھا اس وقت میں نے اپنے میں اپنے دوستوں کو کال کرکے ان کی خیریت پوچھتا تھا بے وجہ بے مقصد رشتے داروں کو کال کرتا تھا اس پر میں انٹرنیٹ چلانے کی سودھا بھی استعمال کرتا تھا جو اس وقت کے لیے بہت ہی بڑی بات ہوا کرتی تھی وہ فون سے میں بہت سارے گیمس کھیلا کرتا تھا جیسے کہ لوڈو سانپ سیڑھی ڈور ان ڈیش وغیرہ گیم کھیلا کرتا تھا اس زمانے میں فون ہونا مطلب بہت ہی بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی وہ میرا آج تک کا سب سے یادگار لمحہ اور خوشی کا پل ہے